जब मैं छोटी थी तो मैंने अपने गाँव में देखी है लड़ाई बैल की लड़ाई देखी मुर्ग़े की लड़ाई देखी बकरे की लड़ाई देखी है लेकिन मैंने उनको ना अच्छा नहीं समझती हूँ ये जानवरों को अपनी ख़ुशी के लिए अपन रखते हैं और उनकी कोई वो नहीं करते उनकी भावनाएँ होती है जिसकी हम लोग कोई जानकारी नहीं रखते लड़ते लड़ते कभी उन लोग को चोट लग जाती है तो कभी उनको डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जाते उनको कभी दवाइयाँ नहीं देते टाइम से खाने को नहीं देते हैं उनको और दूसरी बात उनको मारते हैंगे और उनको कहीं ये करते कहीं वो करते हैंगे कहीं से भगा देते हैंगे इस चीज़ को ना मेरे को अच्छा नहीं लगता मैं उनकी उनकी भावनाओं की क़दर करते हुए उनका भी तो ख़ुशी देखनी चाहिए जानवरों की जानवर है बोल नहीं सकता तो क्या हो गया लेकिन उसकी ख़ुशी भी तो देखो क्या है वो क्या चाहता है वो भी तो अपन से प्यार की अपेक्षा रखता है और इस चीज़ को ना हर इंसान नहीं समझता हैगा वो भी चाहते हैंगे हमें भी प्यार दो